हैलो हैलो ओह् नमस्ते मैडम जी एह् मैडम जी एह् तरपालै आह्ली दकान उप्पर गै मिलेआ नी फोन अच्छा जी ते तरपाल चाहिदे हे सानूं कोई पंज सत्त चार पंज गै देई ओड़ो भाएं ते नेईं ऐ केह्ड़े केह्ड़े न दस्सी ओड़ो मिगी दस्सी ते ओड़ो पता लग्गे नेईं नेईं नेईं नेईं मिगी मिगी मिगी लैना च'ऊं नुक्करै ई चार सराख होंदे ओह् तरपाल लैना में हां बस बस मिगी टैंटे आह्ला तरपाल चाहिदा रंग बी दस्सी ओड़ो कोई काला केह् करना भला काला कोई इयां अस कोई मुरगें दे पोल्ट्री फार्म उप्पर पाना केह् असें कुल्ला छत्तना कोई पोल्ट्री फार्म उप्पर थोह्ड़े पाना पर बराबर होना चाहिदा चौनी साइडां एह् निं होऐ कि दो उप्पर चली जान ते दो साइडें उप्पर कानसर रवै ओह्दा कोई फैदा नेईं नेईं दका